भारतांत उक्ती जमीन खूब आसा बिल्डरूय खूब आसा आनी पयशेय खूब आशिल्ले कारणान बिल्डरांनी बिल्डिंग्यो बांदून खूब दवरिल्ले आसा तांचें मोल आसा तें कोट्ट्याच्या वयर गेलां आनी तें सामान्य जनतेक परवडना पयलीं म्हणल्यार लोकां कडेन तो जॉब आसा पूण ज्या खातीर खूब जाणां कडेन जॉब बी सारकें ना आसल्यार जो जाल्यार सुद्दां तें कॉण्ट्रॅक्टाचेर आसा दोन हजार सोळान नोटा बंदी जाली थंय लोकांक खूब मार बसलो मागीर दोन हजार विसान कोवीड आयलो लोक घरा घरा घरा बसचे पडले लोकांक लोकांचे जॉब आशिल्ले लोकांचे जॉब गेले आतां जरी आमी दोन हजार तेवीस जाल्या लोकांचे जरी परिस्थिती सुदारला तितलेंय परिस्थिती सुदारूंक ना की बाबा लोक सहजशें फ्लॅट अथवा किदें विला शातोब बिल्डरांनी बांदलां तें घेवंक शकता अशें ताका घेवपाक आनिकूय थोडीं वर्सां वतलीं